ہاں ہیلو بولیے السلام علیکم جی جی بولیے کیا کیا سیوا کر سکتے ہیں جی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ویٹ کم ہمارے یہاں سے جو بھی سلینڈر نکرتا ہے اس کو وزن ایک سمان تول کے اور سولہ کے جی کے لگ بھگ وزن تول کے اس کو گھرے گھر پہنچایا جاتا ہے تو آپ آپ تو پہلے کسٹمر ہیں جو بول رہے ہیں کہ گیس کم ہے ایسا تو آپ پہلی بار بول رہے ہیں اتنا آیا گھوم گھوم کے سلینڈر دیے ہیں تو کسی کا تو ای نہیں آیا کہ گیس کم ہے تو آپ پہلا کسٹمر جو بول رہے ہیں گیس کم ہے تو ابھی آپ ابھی ابھی جو ہے آپ ہاں بولیے بولے ابھی جو ہے آپ گیس کو کھولے بھی ہیں او یعنی سیل پیک ہے ابھی کھولے نہیں ہیں اس کو آپ کو لگ رہا ہے ایک انوبھو کے انوسار کہ گیس گیس سلینڈر میں گیس کم ہے جی تو ای بات ہے نا ہوں ہوں ہوں جی سر ہم آپ کی بات کو مان سکتے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے گیس کم ہے تو ایک بار خالی سلینڈر اور بھرتی سلینڈر میں آپ وزن کروا لیجیے ای بھی نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے لیے اتنا کوشش کروں گا کہ آفس جا کے کاغذ لگا کے آپ کا آپ کے پرتی جائے گی لکھ دوں گا کہ سر ایسے ایسے ایک کسٹمر کا آیا ہے کہ بول رہا ہے وہ گیس کم ہے گیس میں وزن کم ہے اور اس سے او جو ہے شکایت درج کیا ہے

ہوں ٹھیک ہے میں آفس میں جا کے شکایت درج کر دیتا ہوں آپ کے پرتی اس کے بعد میں آپ سے مل لیتا ہوں آ کے شکریہ میں فون رکھتا ہوں پھر بعد میں کال کر لوں گا

نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے

نہیں نہیں ایسا بات نہیں ایسا بات نہیں ہے میں شکایت درج کر دوں گا سمجھے شکایت درج کر کے کمپلین کرتا ہوں بتاتا ہوں آفس میں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں شکریہ دھنیہ واد کال کرنے کے لیے بتانے کے لیے میں آفس میں بتا دیتا ہوں آپ کے کال کو میں رکھ رہا ہوں